हलो जी जी जी सुपर मार्केट में आपके लिए क्या सेवा करें जी पनीर मिल जाएगा ताज़ा फ्रेश पनीर मिलेगा एक के जी पनीर और कुछ आपके लिए हाँ फ्रेप अंगूर छेप है अंगूर है मिल जाएँगे फ्रेश है सभी चीज़ें फ्रेश मिलेगी फ्रेश है हाँ मीठे अंगूर मिलेंगे हाँ वह भी आ जाएगा आपका एड्रेस बता दीजिए जैट एकैडमी बैतूल हूँ अच्छा और कुछ हाँ जाम जाम मिल जाएगा जाम हाँ बड़े साइज़ वाले मिल जाएँगे चीकू मिल जाएगा और बोलिए आपको क्या चाहिए हाँ पनीर का दो सौ पच्चीस रुपये

नहीं वह क्या है हम जो ताज़ा पनीर होता है वह देते हैं नहीं ये क्या है दस पर्सेंट से ज़्यादा हम डिस्काउंट हम नहीं देते हैं आलरेडी हम डिस्काउंट पर दे रहे हैं आपको इसीलिए अंगूर का साठ रुपये के जी है इसमें भी हम दस पर्सेंट के जी कर दे रहे हैं हर एक इस पर दस पर्सेंट है हमारा तो आपको कम करके ही दे रहे हैं मार्केट से कम में मिलेगा आपको हर एक चीज़ जी जी जी